तो अभी कुछ दिन पहले ही मैंने एक सैमसंग का चार्जर खरीदा था वह मुझे बहुत ही पसंद आया वह चार्जर बहुत ही अच्छा है जब मैं अपना फोन को चार्जिंग पे लगाता हूँ तो वह चार्जर मेरा फोन करीब आधे घंटे के अंदर ही पूरा सौ प्रतिशत चार्ज कर देता है और उस चार्ज से मेरे फोन में कोई दिक्कत भी नहीं आती उस चार्जर में कोई भी वायरस आदि जैसे कोई भी चीज़ों का खतरा नहीं है चार्जर बहुत ही अच्छा है कुछ ही देर में पूरा फोन चार्ज कर देता है